ہمیں کھیل بہت پسند ہے کھیل کھیلتے ہیں بچے لوگ تو دیکھتے رہتے ہیں کھیل بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں کھیلنے میں بھی اور دیکھنے میں بھی بہت اچھے بچے سب پڑھتے اسکول میں ہم جاتے ہیں اس کے دیکھنے کھیل دیکھنے کے لیے تو کھیل دیکھتے رہتے ہیں بہت اچھے لگتا ہے یہ کھیل دیکھنا ہم بچپن میں بہت کھیل کھیلتے تھے کھیل کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے کھیل کھیلتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کھیل دیکھنے میں بی بہت اچھا لگتا ہے بچے سب کھیلتے ہیں تو اب دیکھتے رہتے ہیں بچے سب کو ہم بھی بچپن میں بہت کھیلے ہیں گیم کوئی سا بھی گیم بہت اچھے لگتے ہیں گیم میں گیم کی زندگی کچھ اور ہے کھیلنے میں بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے بچے سب کھیلتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ابھی بھی دل کرتا ہے کھیلنے کا ہم کو بہت پسند ہے گیم ہم بہت کھیلتے تھے بچپن میں گیم کھیل کھیلنے میں بہت اچھا لگتا ہے بچے سب پروگرام کرتے ہیں اسکول مدرسے میں تو ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں پروگرام دیکھتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کھیل بہت اچھا لگتا ہے ایسے بھی گیم کھیل کھیلنا ہی چاہیے بچے کو بچے گیم کھیلتے ہیں تو اس کے صحت صحیح رہتا ہے اس کی زندگی صحیح رہتی ہے گیم کھیلنا ہی چاہیے سب کو ہم کھیل کھیلتے ہیں تو اچھا لگتا ہے گیم کھیلنا ہی چاہیے ہماری زندگی میں کھیل کتنی ضروری ہے کھیل کھیلنا ہی چاہیے سب کو کھیل کھیلے تو بہت اچھا ہے کھیل کھیلنا ہی چاہیے کھیل ہمارے لیے بہت اچھا ہے بچے سب کھیل کھیلتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بچے سب کو کھیل کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے بچے سب کھیل کھیلتے ہیں تو اچھا لگتا ہے بچے سب ایسے کھیل کھیلتے ہیں کیسے کیسے گیم کھیلتے ہیں سب گیم دیکھنے میں اچھا لگتا ہے بچے سب گیم کھیلتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے